جی ہاں میں کتابوں کے علاوہ میگزین بلاگ اور دیگر ساری چیزیں پڑھتا ہوں میں میں میں اخبار بھی پڑھتا ہوں اخبار میں نئے تازے خبر آتے ہیں جنہیں میں دھیان سے پڑھتا ہوں اور اس میں کئی امپورٹینس چیزیں بھی آتی ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے کہ کہیں کوئی گھٹنا ہو گئی تو اس کے بارے میں بھی ان چیزوں میں آتی ہے تو ہم وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور پرنتو کہ ہم سمجتھے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئی کہاں ہوئی اور کس طرح سے ہوئی کس جگہ پہ